कड़ाही ले लो उसमें तेल डालो आदी मिर्चा का तड़का लगाओ फिर आलू डालो फिर बैगन डालो मम्मी खाना कैसे बनाती हैं मम्मी हर चीज़ बताती हैं ऐसे डालो वैसे बनाओ डाल के फिर उसको निकालो मम्मी के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है और खाना में दाल चावल सब्जी दाल कूकर ले लो पानी डालो चावल को धुल दो धुलकर सीटी लगा दो चावल हो जाएगा तो उतार दो फिर दाल है दाल को धुल दो धुलकर पानी डाल के सीटी लगा दो सीटी वो दे देगा चार सीटी देगा उतार देना फिर उसको रख देना फिर आटा गूँध के रखना रोटी बनाना है रोटी बना के ताव बुता देना है और फिर बर्तन साफ सुथरा रख के मेहमान को पानी देना है यही सब है और फिर उसको बाद खाना पीना खाकर इस और ये सब चीज़ का नोकन बनाना रहता है और मसाला भूजना है कड़ाही में डालकर सला भुजा जाएगा आलू डालकर सब्जी बन जाएगा फिर उसके बाद इसको कड़हिया खाली करके रख देते हैं और रोती बनाना है आटा गूँधना है थाली में रखना है रोटी पोना है सबको खिलाना है दाल चावल सब्जी रोटी कुल चीज़ और